हलो

इहो न्यू कुर्तियूं ॾेखारियो न न्यू कुर्तियूं हिनमों एल हुयूं कुझु एक्सल हुयूं पर मूंखे ईंदी आहे डबल एक्सल ऐं मन मां कीअं पाईंदी आहियां न ईअं कॉलर सां पाईंदी आहियां

ॿियो मां ॾिसां पंहिंजो शेडूल मां पंहिंजो ॾिसां कि कीअं आहे त मां अॼु अचां न मुंहिंजो अचनि साकार त थीन्दो न अॼु अच्छा त हिकु कमु कयो न भले तव्हां पिक मोकिलियो ठीकु आहे चाइनीस कॉलर में अथव न हा हले हले पेसनि जो कोई प्राब्लम काने मूंखे ऐं उहे हले भले तव्हां जी शइ त मूंखे ख़बर आहे माना हमेशह वठंदा आहियूं तव्हां खां अहिड़ी ॻाल्हि नाहे माना तव्हां जी शइ मस्तु आउ माना ख़बर आहे तव्हां पेसनि जे लाइ माना मां बि तव्हां जी कस्टमर आहियां ग्राहक आहियां तव्हां जी तव्हां खे बि ख़बर आहे मां पेसनि लाइ त मां कॾहिं कुझु जी जी हा त माण्हू वरी ॿीअर ईंदो बि न वरी दिलि बि थींदी पाण सां ॿ ॿिया बि वठी ईंदो हा हा त बसि तव्हां जी इहाई त ॻाल्हि वणंदी आहे ठीकु हां त हिकु कमु कयो न मूंखे ॿ टियुनिक्स ॾियो न क्लास ते वञा थी कंहिंमहिल त टियुनिक्स पाए वञा आऊं हाणे जेका हीअं ई जेका कम्फर्ट लेडीअ जी नई जेका नई पेंट जेका जीन वान्गुर थी ॾिसणु अचे उहा आहे त मार्किट में त हूअ हुनजो अघु सस्तो थो हले तव्हां घणो रखियो अथव ह तव्हां त न वठंदा आहियो वधीक वाह क्या बात है ज़रूरु ज़रूरु उहा त राईट आहे सर्विस ॾियो था उहो त बराबरि तंहिंखां न त मां कमु थी कयां मां मुंहिंजी भेण बि अचणी आहे कुर्ला मां त उनखे बि थोरी शॉपिंग करिणी अथसि त शाम जो जी हले हा बाक़ी ट्यूनिक रखो ट्यूनिक मुंहिंजे लाइ रखिजो साइड करे चेक वारियूं ख़ासि करे ज़रूरु ज़रूरु हा अचांव थी आहे हा थैंक्यू ठीकु ज़रूरु ज़रूरु हा ओके